अभी हाल हीमे कोरोना आयल छलऽ कोरोनामे सब केओ अपना से दूरी बनाए कऽ रखैत छलऽ आदमी सबसँ दूरी बनाए कऽ रखले छलक जैसे कि सरकार बोलले छै सबके माक्स लगाके रखो दो गज की दूरी रखो आदमी से दूरी बनाके रखो हाथ को सेनेटाइज करो जे सब कहले छलक ओहि से कोरोनाके कोरोनामे कते आदमी सबके मौत भी हो गेलै कोरोना से बचैके लेल सब सेनिटाइज लगबै छलक डिटोल से नहाय छलक स्वच्छता बरतै छलक ओहिके कारण सबके कोरोना से बचैत छलक सब अपना अपना कोरोना हम गाँवमे जैसे कि तलाबमे नदीमे कुआँमेसँ जमल पानी रहै छलक ओहि पर मच्छर सब बैठ जाइत छलक तऽ सब मच्छर से डेंगू ओइसे डेंगू मलेरिया सब बीमारी उत्पन्न होय छलक जाहिके कारण आदमी सबके मौत हो जाइत छै ओहि सबसे बड़ सबके लेल स्वच्छता बरतैके लेल हमरा सबके बहुत स्वच्छता बरतैके हइ आओर स्वास्थ्य स्वच्छ पानि से नहायके स्वच्छ हाथ धोके खाना खायके छलऽ आओर बहुत साफ सुथरा रहके आओर गन्दगी मतलब गन्दगी साफ मतलब अपना शरीर से गन्दगी सब हटा साफ सुथरा रहके स्वच्छ स्वस्थ रहके एगदम स्वच्छता अपना आसपासमे कहींँ कचड़ा नहि फैलाबेके आओर पूरा अपना अगल बगलमे जितना भी हइ साफ सफाइ बरतैके तब कोइ बीमारी उत्पन्न नहि भेल आओर स्वच्छताके लेल